म्हज्या घोवाचो जन्मदिस सत्तावीस मार्च एकुणीशें चौऱ्यांशी साल म्हजो जन्मदिस अठरा मार्च एकुणीशें अठ्ठ्यांशी म्हजें लग्न एकवीस एप्रील सन दोन हजार पंदरा ह्या सालांत जाले म्हाका पयलो पूत जालो तो दिस म्हणल्यार चोवीस जून सन दोन हजार सोळा आनी म्हजो धुवेचो जन्मदिस एक मे सन दोन हजार वीस ह्या सालांत जालो